ہاں ہمارے علاقے میں زمین اور مکان فروخت ہوتے ہیں بہت سارے قانونی مسائل پیش آتے ہیں جیسے اس علاقے میں ہمارے جس علاقے میں یہاں پر ان انکلیمڈ لینڈ ہے جہاں پر جو ہے سو قانونی مدد حاصل کرنا مشکل ہے اور جو ہے سو حکومت کی طرف سے اس علاقے میں بہت ساری پابندیاں لگائی جاتی ہیں اس کے لیے ہم مؤکل کا مقام اور اس کے اس کے ہے